जहाँ तक हम घरसँ बाहर निकलै छी अगर दस दिन पाँच दिनके लेल किएक तऽ परिवार आँगनमे छै आँगनमे कहि देलहुँ परिवारके जे कनि आब एहिमे पानि दऽ देबै कनिटा एकरा खुरपिओसँ या कटकिओसँ कनि कोड़ि देबै कनि एकरा देखैत रहबै नहि रहलहुँ अगर खेतमे छै बाड़ी झाड़ी अगर ककरो अगल बगलके पड़ोसीके कहि देलिए कि हौ कनि पानि दऽ दिहक कनि एकरा एक दिन चला दिहक देखभाल करैत रहिहक एक दिन दुइ दिनपरके कनिटा पानि दऽ देब गाछ सुखै नहि हरा भरा पौधा पड़ल रहै सुरक्षित रहै हमर एतबा कऽ दै छै समाजमे केओ ने केओ रहै छै भेटै छै परती कोनो दिक्कत नहि होइ छै